सोनी टी वी दंगल टी वी खाना खज़ाना खाओ पीओ मैं बना दादी कुकिंग चैनल इहे सभु दंगल चैनल में हलंदा आहिनि बढ़ियां बढ़ियां ऐं सभु संबोसो ठाहिण जी विधि ॾाढी बढ़ियां ऐं पहिरों आलुनि खे उॿारणो आहे आलू उॿारे करे ऐं मैदे खे बढ़ियां घाटो ॻोहे करे उन में ई असां खे संबोसो में आलू भरे हिन मैदे में भरिणो आहे आलूअ खे ऐं इन खे बढ़ियां सां तरणो आहे संबोसे ठाहिण जी विधि आहे इहा ऐं हुन जे अलावा खाने खज़ाने में जीअं असां ॾाढो कुझु ठाहींदा आहियूं ॾाढो कुझु आईटम ठाहींदा आहियूं ठाहे सघूं था